मिगी अपने जेह्की मतलब इर्द गिर्द घरै दे अपने गांव बिच जेह्की पसंद औंदी चीज़ मिगी अपना घर जेह्का बड़ा पसंद ऐ की के इक्क ते मिगी अपने घर बिच ना बड़ा मेरा चित्त मन लग्गे दा रौहंदा ते कुसै दे घर जाने गी मेरा मन निं करदा ते जेह्का मेरे घर दा सिस्टम ऐ ना ओह् मिगी बड़ा पसंद औंदा ते जेह्का लोकें दे होर लोकें दे एह् जेहा तरीका निं होंदा

सवै ब'वै खड़ोऐ लेटै कोई कुसै गी निं ठाकदा कुसै दे घर जियां शरमाई शरमाइयै रुट्टी खाओ शरमाई शरमाइयै ओह्बी बंदा मंगी निं पांदा ते इस्सै गल्ला मिगी अपना घर गै पसंद औंदा